سیاحت کے مقامات کی بات کریں تو میں اپنے مہمانوں کو دلّی لے جانا چاہوں گا اِس لیے کہ دلّی ایک پُرانی جگہ ہے جہاں پر بادشاہ کے قلعے اِسی طرح کے بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو دلّی کا جو لال قلعہ ہے یہ بہت ہی مشہور ہے جس کو شاہجہاں نے بنایا اور اِس کے اندر پرانی عمارتیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بادشاہ کیسے کس روم میں رہتے تھے کس طریقے سے اُنہوں نے اپنا قلعہ بنایا اور یہ لال قلعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دلّی کے بیچو بیچ میں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے پروٹیکٹ کر سکتے تھے اِسی طریقے سے دلّی میں قطب مینار ہے جس کو قطب الدین ایبک نے بنوایا وہ بھی بے مثال ہے اور اِس کو میں نے دیکھا تو اُس میں لا الہٰ الا اللہ بھی لکھا ہُوا آ رہا پایا اسِی طریقے سے اگر ہم دلّی کی بات کریں تو دلّی میں انڈیا گیٹ ہے جو ایک بے مثال گیٹ ہے جس کو لوگ دیکھنے کے لیے باہر سے بھی آتے ہیں تو میں اپنے مہمانوں کو وہاں بھی لے جانا چاہوں گا اور اسی طریقے سے لوٹس ٹیمپل جو بہت ہی مشہور و معروف ہے جو بہت ہی خوبصورت دکھتا ہے اور اگر بات کریں تو تاج محل جو کہ آگرہ میں استتھ ہے یہ بھی ایک لُبھانے والی چیز ہے جو کہ ساتویں عجوبہ میں سے دُنیا کے ساتویں عجوبے میں سے ایک عجوبہ ہے اور اِسی طریقے سے جو مطلب سیاحت کی بات کریں تو میں اپنے مہمانوں کو لکھنؤ بھی گُھمانا چاہوں گا اِس لیے کہ لکھنؤ میں بھی بہت ساری پرانی عمارتیں ہیں بھول بُھلیا ہیں اور اِسی طریقے سے